जों संनाय खावनायाव जेनेबा गेसजों सङोब्ला बेनि खाथियावहाय जेनोबा सलाइ दोननो नाङा आरो सलाइ दोनोब्ला जोंहानो खैफोद जानो हागौ बेखायनो नोंथां मोनहाबो संनायनि खाथिआव मालाबाबो गेसनि खाथिआव हाय सलाइ बा माबा मोनसे म'म बाथि बायदि सिना लगायनानै जलायनानै दोननाङा आरोखि ओमफ्राय जेनोबा नोङो ओंख्रि संदोंबा ना बायदिसिना एवो जोंथ' एखम्बा बेफोरावहाय थाव गुदुंफ्रा बेरदेरजानो गिनांगौ आरो बारा खाथिआव थानानै नोङो थाव गुदुं थाव गुदुंद्रायाव खाथिआव थानानै नाखौ हरनाङा एसे गोजानाव थानानै बा नोङो दाखिनिखौ रैखा खालामनो थाखाय फांथेनोबो हागोन आरो बे आंनि एक्सपिरियेन्स आं बेबायदि खालामनानै एवो आरो आरो जेनोबा जोङो ओंखाम ओंख्रि सङोब्ला दै गुदुं जेनोबा ओंखामाथ' गुदुं बुस्तु खफ' बायदिसिना थायो ओंख्रिफोराबो खफ' थायो आरो बे ओंख्रिखौहाय खांनायाव जोङो साबदानै खांनांगोन आरो सिथ्रिखौहाय मोननैबो साराइ खोमायावहाय हमनानै जोङो थिखांनानै मोजाङै लाबोनांगोन आरो जेनोब्ला बे मोजाङै हमाब्ला गोलैनानै बे जुदि ओंख्रि गुदुंआ नोंनाव गोलैबा नोङो खैफोद जानो हागौ जोंनाव मोदोमावहाय नांनानै थिफुनो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो मोजाङै जेब्ला सङो अब्ला मोजाङै रैखाथिखौ लानो हानाया गाहाम आरो